में जेह्ड़ा टी वी मंगाए दा हा ओह् मता शैल निं ऐ ओह्दी जेह्ड़ी साऊंड क्वालिटी ऐ ओह् अपने आप गै घटी घटदी ते बधी जंदी ऐ ते कन्नै गै ओह्दी स्क्रीन जेह्ड़ी ऐ ओह्बी अपने आप गै बंद होई जंदी ऐ इस करियै ओह् मिगी शैल नेईं लग्गेआ